होम्योपैथिक दवाई है कि बहुत अच्छा है हाँ लेट से काम करता है लेकिन हाँ फ़ायदा बहुत होता है हमलोग के यहाँ बहुत ज़्यादातर लोग जो हैं अँग्रेजी भी यूज़ करते हैं आयुर मतलब आयुर्वेदिक दवाई भी यूज़ करते हैं होम्योपैथिक भी दवाई लेकिन हाँ ज़्यादातर लोग कहते हैं कि होम्योपैथिक दवाई सबसे अच्छी है हाँ लेट से से हाँ वह फर्क पड़ता है लेकिन हाँ अच्छी है वह कम दाम में भी मिल जाती है आयुर्वेदिक दवाई भी काम दाम में भी मिल जाती है लेकिन हाँ बहुत अच्छा है

मेरे ससुर हैं वह सब ज़्यादातर लोग जो हैं वह होम्योपैथिक ही दवाई को यूज़ करते हैं और हमें भी ज़्यादा पसन्द है पैसा जो लग जाए लेकिन हाँ उसमें यह है फर्क पड़ जाता है होम्योपैथिक दवाई लेने से और हाँ और हाँ हमलोग यही कहेंगे कि हाँ आपलोग भी होम्योपैथिक ही दवाई यूज़ करिए क्योंकि वह ठीक हो जाता है लेट से काम करता है लेकिन हाँ बहुत फायदेमन्द है वह दवाई